हॅलो कोण उलयता हां मॅडम सांगात

आं टिचर तर आं टिचर जसो तेंचो तेंची कांय अशी कटकट ना टिचर स्कुलान ती आतां सद्द्या एक फ्रेश आसा न्ही म्हटल्यार आतात ती इंटनशिपाक जॉयन जाल्यार सो तांकां मातशें भुरग्यांक अशें भुरग्यांक सांबाळपाक मातशी त्रास जातात म्हळ्यार भुरगीं तांची आयकनात भुरगीं ती क्लासीन वयतरी बोवाळ बीन करपाक लागता पूण बाकीचे टिचरींग कडेन बी बरी आसा तशें कांय तेंचे अशें व्हडलेशें हें ना टेंशन ना हय आमच्या स्कुलान न्ही टिचर ती दोग जाणात आशिल्ली पय इंटर्नशिपाच्यो टिचऱ्यो तातूंतले एकलेन पयरूच एक वर्कशॉप घेतिल्लो हाजेर अणकाराचेर वर्कशॉप घेतिल्लो तर तो आमच्या भुरग्यां खातीर खूब फायदो जालो त्या वर्कशॉपांतल्यान आनी तातूंतल्यान तांकां खूब शिकपाकूय मेळ्ळें हय फाटी आमचो स्पोर्ट्सूय जालो पय मॅडम तेन्ना स्पोर्ट्सांत तांच्यानी खूब आदार दिलो सारको सगले सारके सांबाळून घेतले आनी हय हय दिल्ली हय लेसन डिलिवरी बरी आसा प्लस ती वर्कशीटूय बी बरी दिता बट फकत ती हे मॅडम लेसन प्लेन जो आसा पय तांचो ती आमचे कडेन दिनात म्हळ्यार टिचरींग कडेन दिना म्हाका दिसता तांच्या महाविद्यालयानूत तांकां सांगलां की आमकां लॅसन प्लेन बीन दिवप ना म्हणून अशें दिसता म्हाका बट तरी तुमी एकदां तांकां विचारता तांच्या कॉलेजी कडेन आमी हांव एकूचदा गेल्लें तांकां ऑब्जर्व करपाक ताचे मागीर आनी खंयची टिचर गेल्ली जाल्यार म्हाका खबर ना ना ना ना हय हय हय सगळें बरें आसा सो तांचो स्वभाव बीन शाळेन तसो बरो आसा सगलो हां बरें